यस सर हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं सर जी सर आप कर देंगे सर हम आप कब आएँगे सर हमारी सर देखो फीका हेयर कट तो आपका सौ रुपये का होगा और फेशियल और ब्लीचिंग जो है वो सर आपका दो सौ रुपये का होगा तो लगभग तीन सौ रुपये बैठ जाएँगे सर आपके जी सर हमारी दुकान का टाइम सुबह सात से रात आठ बजे तक और नौ बजे तक खुली रहती है सर ओके सर आइए आप बारह बजे तक आ जाइए सर आपका हो जाएगा सर ओके सर